میری ایک فرینڈ ہے اس کا نام کمکم ہے جو بہت اچھا گاتی ہے ہمارے اسکول کے فنکشن میں ہر بار وہی گاتی ہے اور اپنے یہاں فیسٹیولس میں یا جاگرن میں وہی گاتی ہے اس کی آواز بہت مدھر ہے اور بہت سرولی بھی ہے کئی بار کمپٹیشن میں بھی گئی ہے وہ بہت محنت کر رہی ہے وہ ایک بہت اچھی سنگر بننا چاہتی ہے اور اس کی لگن بھی بہت ہے اس کے پاپا بھی اسے بہت سپورٹ کر رہے ہیں اس کی بہن بھی اس کے ساتھ گاتی ہے یہاں تک کہ وہ شوشل میڈیا پر بھی گا کر ویڈیو بنا کر پوسٹ کرتی ہے ایک دن وہ اچھی سنگر بنے گی